मैं केवल एक संस्कृति हाँ जो हमारी ख़ुद की संस्कृति है मैं उसको बहुत ही अच्छे से पहचानती हूँ उस के रिचुअल्स क्या है उन के हम लोगों के ऊपर मतलब उनकी परम्परा क्या है वो सभी चीज़ों का मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है हाँ मैं मतलब मैं इच्छुक होती हूँ कि मैं दूसरी संस्कृति का भी पता लगाऊँ उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ कहानियों का पता लगाऊँ जैसे अगर छोटा सा एग्पल अगर हम बात करें जैसे राजस्थान में जो भी देवी देवता है जो भी वीर पुरुष हुए उन के पीछे की कहानीयाँ सब मुझे पता है कौन से क़िले पर क्या है लगभग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होती हूँ उनके पीछे की कहानी सुनने के पीछे क्योंकि हर एक जो पुरानी बात उसके पीछे उनका इतिहास रहा है और मैं दूसरी संस्कृति की काफ़ी पता लगाने की कोशिश करती हूँ इसके लिए यूट्यूबस पर चैनल जो हैं कुछ चैनल्स हैं उनको मैं फॉलो करती हूँ उनको मैं अच्छे से सुनती हूँ जैसे ये पंजाबियों के जो गुरुजी है उनके पीछे की कहानी में सुनती हूँ अगर बात ईसा मसीह की की जाए तो उनकी भी और जो उनकी संस्कृति है उनके बारे में भी मैं पढ़ती हूँ जैसे बिहारी लोगों की संस्कृति क्या है बंगाली लोगों की संस्कृति क्या है तो ये भी मैं सभी जो है संस्कृति को पढ़ने की और उनको पता लगाने की कोशिश करती रहती हूँ बाक़ी मुझे अपनी संस्कृति के हर एक नक्षत्रों के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज है